हेलो तुलसी रेस्टोरेंट से बोल रहें है जी सर हाँ मुझे ना खाने का आर्डर देना है जी जी तो पार्सल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी ना सर ठीक है सर तो खाने में हमको ना एक तो लच्छा पराठा चाहिए दो मिस्सी रोटी और दस तवा रोटी इसके अलावा काजू पनीर की सब्जी और आलू मटर की सब्जी एक दाल फ्राई और एक प्लेट चावल मसाला पापड़ रायता और इसके अलावा मूंग का हलवा जी जी स हाँ सर जी यही आप मुझे पार्सल भेज दीजिए और एड्रेस मैं आपको मोबाइल पर भेज देती हूँ और उस अर इसके अलावा हम लोग बाहर से आए हैं तो अभी थोड़ा बर्तन भी उपलब्ध नहीं है तो हमको बर्तन भी उपलब्ध हो जाएँगे क्या आपके यहाँ से अच्छा डिस्पोजल प्लेट कांटे चम्मच ये भी चहिए सर साथ में ओ के ओ के सर ठीक है